हेलो अभी अरे हमसब सीतामढ़ी जिलामे वोट गिराबैलए चाहै छी मने सीतामढ़ी के हम वोटर छी वोट

हुँ हुँ

हुँ हुँ हुँ हुँ

हुँ हुँ

हुँ हुँ हुँ

हुँ हुँ

जी

जी जी

तऽ हुँ हुँ

हम अहाँके मने वोटमे जइसे सुविधा सभ हइ ने प्रशासन वगैरहके ई सबके रहै छै ने सुविधा की

जी ठीक हइ ठीक जी ठीक छै जी जी ठीक ठीक समझि